मोजां मोननाय रोखोमफोरा जाबाय लेखा फरायनाय मावनाय दांनाय संनाय खावनाय गेलेनाय बायदि रोखोमफोराव मोजां मोनो आरो आंनि जिउ जोबजासिम मोनसे बिजाबखौ फरायनांगौब्ला बियो जाबाय धोरोमनि बिजाब धोरोमनि बिजाबखौ फरायोब्ला गोबां रोखोमनि गियानबो मोननो हायो आरो जों रोङिफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो धोरोम बिजाबखौ फरायोब्ला संसार जानायाव माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौबो बाहायनो हायो आरो जोंनि सारा फरायनो बिथोन होनाय बायदियै आबारि सुंद' सल'खौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोरनि आखुफोरखौ जोबोर मोजाङै बेरखांदों